جی السلام علیکم دکان کھلی ہوئی ہے اس میں جو بات کیے تھے سیمنٹ کے بارے میں تو مطلب کیسے ہے سیمنٹ وغیرہ کیسے ہے کیسے بوری ہے او اچھا کیا یہ کیا کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سو ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے کم پندرہ یا بیس گو مطلب دیا گیا ہے آڈر وغیرہ دینے کے لیے کب تک دینے کا بات ہوگا ٹھیک ہے ہاں ڈلیوری وہی ڈلیوری کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ڈلیوری کب تک دینا ہے تو مطلب گھر پر کب تک پہنچے گا یہ سامان اچھا دو ڈھائی گھنٹہ لگے گا ہے نا ہاں یہ مطلب مزدور وغیرہ آ گیا ہے جلدی جلدی ہو جائے کام آ جائے گا تو کام ہوگا یہاں بہت سارا اور بھی کام ہے ٹھیک ہے مطلب کہ تھوڑا سا دھیان دے کر کے نا جلدی سے بھجوا دیتے تو بہتر رہے گا اور دیکھتے ہیں جلدی جلدی ہو جائے آ جائے گا تو کام ہوگا کیونکہ بہت ضروری ہے یہ مطلب جو سامان اٹھانے والا ہے لیور کتنے بجے تک آئے گا ہاں ٹھیک ہے تو مطلب کوشش کیجیے کہ جلدی سے جو ہے آ جائے تو بہتر رہے گا جلدی جلدی جو ہے مطلب سیمینٹ جو ہے فریس ہونا چاہیے اس ٹائپ کا چیک کر لینا ڈھنگ سے تب بھجوانا ہے تاکہ جو ہے جیادہ دقت نہ ہو یہ نہیں کہ سامان خراب آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے